जेनाकि हमसभ खाना बनबै छलियै तऽ दस सालके रहियै तखनहिसँ हमर माँ से एना कऽ आँटाके गुलिआ बना बना कऽ दैत रहय हाथके ओकरा रोटी बेलि बेलि कऽ बना कऽ तवापर मे दऽ दऽ कऽ उनटबियै माँ सभटी सिखबैत खाना बनेनाय रोटी बनेनाय जेना मोटका रोटी होइ छै ओहो बनैए चूल्हापर मे पहिले लोक चूल्हेपर मे खाना बनबै छलय ताहिके दुआरे से चूल्हेपर मे खाना बनबै छलियै परिवार नम्हर रहैत छलय तऽ जेनाकि होइ छलय छोट थोड़े छोटो भऽ जाइत छलय थोड़े पैघो भए जाइ छलय रोटी ओकरा अपन बना बना कऽ हमर माँ दैत रहै छलय सीखैत रहै छलियै सीखैत सीखैत खीरो बनेनाइ सीखै छलियै सब्जिओ बनेनाइ सीखै छलियै चावलो बनेनाइ सीखै छलियै जेनाकि अहाँके चूल्हापर के जतेक सामान सागो बनेनाइ सीखै छलियै सागो कटनाइ सीखै छलियै तखन ओहिपर माँ अपन सभटी सिखबैत रहै छलय देखैत रहै छलियै बनबैत रहै छलियै मखानक खीर लोक रन्है छै मखानक खीर मखानके भूजि दै छलियै ओकरा मोमजस्तामे कुटि दै छलियै कुटि कऽ तखन ओकरा दूध खौलाए कऽ दै छलियै सभ मसाला दए कऽ ओकरा खीरो बनाए लैत छलियै जेनाकि बेसन सनै छलियै बेसन सानि कऽ ओकरा बरी बनबै छलियै गरम पानि करै छलियै ओहिमे मसालासभ डालि कऽ तहन बरी खसबै छलियै बरी बनै छलय बरी बनि जाइ छलय जखन ओ सीझि जाइ छलय तऽ ओहिमे तखनसँ मसाला गिरा देलहुँ ओहिमे जीरा तरिपत्ता हीङ्ग सभचीज दए कऽ छौँको लगाए दै छलियै अपना परिवारमे तखन बढ़िआँ कनि स्वादिष्ट बनल तऽ बढ़िआँ अपन सभगोटे से खाइ पियै गेलथि तखन ओतहिसँ सीखैत सीखैत अपना दस सालके पन्द्रह बीस सालमे बियाहो दान भेल ओहिठुनसँ अयलहुँ तऽ फेर ससुरालोमे करै छलियनि सभचीज बनबै छलियनि हेँ खुआबै छलियनि हेँ सासु ससुरकेँ सेवा करै छलियनि हेँ तखन सेवा करैत करैत सासु ससुर अपन गेलथि अपनो अपना घरमे जतेक बच्चा यए सभबच्चाके अपना सेवा करै छी इस्कुल भेजलहुँ बच्चासभकेँ खुएलहुँ पिएलहुँ जे किछु कहलक बनाए दिअ पकौड़ा बनाए दिअ कि खीर बना दिअ कि चावल बना दिअ कि रोटी बना दिअ कि पूरी बना दिअ ओसभ सभटी बनेलहुँ सुनेलहुँ तखन बच्चासभकेँ खुएलहुँ अपना घरमे काज कयलहुँ कपड़ा लत्ता धोलहुँ सभचीज अपनासभ आब गुजर जोकर सभचीज करय आबैए सभ व्यवस्था यए शरीरमे अपन कयलहुँ घरमे सभकिछु जतेक चीज होइ छै घरमे कयलहुँ भानस भातमे दिक्कत कोनो नहि सभचीज बनेलहुँ सुनेलहुँ खुएलहुँ